हेलो जी सुमन्ते बजै छी बोलू की पुछैके हइ वातावरणके बारेमे मौसमके बारेमे पुछैके हइ धूपके बारे मे पुछैके हइ अहाँ किसान छी की अहाँ किसान छी

अच्छा

बिहारके बारेमे अहाँ जे पूछम से हम बता देम हुँ जइसे वहाँके मौसमके बारेमे पूछम तऽ मौसम यहाँपर बहुत ही अच्छा रहै छै हाँ समय समयपर नऽ नऽ हाँ जे अहाँके मोबाइलमे जे देखाबै छै हाँ ओसहिए मौसम काम करै छै जइसे आब बारिशके मौसममे बारिश भेल गरमीके मौसममे गरमी नहि नहि तऽ ओइसनमे ओइसन मौसम ओइसन मौसम यहाँपर नहि रहै हइ हाँ हाँ यहाँपर टाइम टाइमपर हाँ चेन्ज होइ छै आब जे चलि रहल अइ मौसम सेप्टेम्बर तऽ अब ज्यादा धूप नइ अइ हाँ अभी आब बारिशके लक्षण भी हइ यहाँपर चालिस बियालिस सबसँ ज्यादा हइ हाँ ओहिसँ उपर नहि जाइ हइ कथी बोललिए हाँ हाँ गया हो गेल हाँ ओहिसँ भी घुमैके लेल राजगीर गया ई सब भी जगह बहुत मस्त हइ हाँ एकबारी अहाँ जाउ वहाँपर घुमू वहाँके आनन्द लू हूँ हाँ बहुत बढ़िआँ वातावरण हइ यहाँके जी आओर किछु पुछैके हइ तहन फेर अहाँ आबि सकै छी हँ